नंगौ नंनाया मानि बे फुजा होनाय जिनिसा बोसोरावसो खनसे नालाय बेनिखायो सोब जायगायावनो जेनबा हमनानै ला लोख्खि फुजा दुर्गा फुजा विस्व करमा माबा माबि कालि फुजा बेखौ मानि देवल ओरिनिखौ माने फालियो आरो फालिनाया बोसोराव खनसे फैनाय हिसाबै बेखौ फालियो आमफ्राय मा होनो जोंबो दा बाथौ धोरोमनि मानसि नालाय बाथौ धोरोमखौ जोंनाबा बोसोरावसो खनसे फैयो नालाय जोंबो बेखौ गारा आरो जोंबो होनांगौ जाहैयो बेनि थाखायनो बे मेलाया बोसोरावसो खनसे खाय बेखौ मानि रावबो माबा खालाया आरो ना खालाया बेखौ होयो बयबो मोजाङै मोजां माबा हरो बिदाय खालायो गासिबो मानसिफोरा गोसो खुसियै रंजा बाजायै जोरैबो माबानानै बे फुजाखौ बोसोराव खनसे फैनायखाय मोजाङै मोजां बिदाय हरो आरो बे फुजाखौ फुजाया मानि बोसोरावसो खनसे जायो नालाय बेखायनो मानसिफोरा मोजाङै मोजां फुजिनानै माबा हरो आरो बेनो